हँ फोटोग्राफीके क्षेत्रमे तऽ नव तकनीकके असरि तऽ जरूर आएल अछि आओर आइके डेटमे हमसब जे छै ओ डिजिटल क्रान्तिके दौड़मे छी तऽ एकर असर फोटोग्राफीके क्षेत्रमे भी जरूर पड़लै हँ